सबायजों दाउजों गोथाव जायो मोजां जायो आरो ओंख्रि गोबाबजों नाजों मोजां जायो आरो मैद्रु मैला दुन्दिया बरा होनानै मैद्रु संबाबो बेसेबा गोथाव जायो आरो बै माबाफोराबो खुमब्राजों दाउजों हांसो बेदरजों बेसेबा गोथाव जायो आरो बे लावजोंबो मोजांथार जायो नाजों संबाबो गोथाव जायो आरो बै माबाफोराबो ना रोसि नाफाम रोसि फुदुंबाबो बेसेबा गुंग्राय सुरुगु सुरुगु गोथाव जायो मोजां जायो आरो माबा दालि काला दालि खारै होनानै ना गोरान माने एसे होनानै बेबो गोथाव जायो बेखौबो मोजां मोनजायो आरो बै हाबि जाबि माबानायफोराबो मुसुर दालिफोराबो मुसुर दालिजों आलु थिथि थाथा होनानै बेजोंबो गोथाव जायो आरो बै राङालावजों दाउ बेदरजोंबो बेसेबा मोदोमफ्रु जायो गोथाव जायो दुन्दिया इसे होदो आराम संदो जादो बेसेबा गोथाव बेबो आरो बे नाफाम अ बेखौथ' बुंखांबाय ना नाफाम रोसियाबो बेसेबा गोथाव जायो खारै ज्रो ज्रो होनांगौ फानलु होनांगौ मोजाङै आराम संनांगौ टुप टुपहै बेसेबा बेबो गोथाव जायो आरो माबाफोराबो बै आलुजों माबा दाउ बेदरजोंबो भाजा एवबा मोजाङै दुन्दिया बरा होनानै बेबो मोजां जायो